नमस्कार हाँ वीवो शॉप ओनेर बोल रहा हूँ मुकेश मीणा आप अच्छा रिंकू जाट बोल रहे हो कहाँ से अच्छा हाँ बताओ क्या क्या काम है अच्छा वीवो वी ट्वेंटी सेवन फाइव जी का मोबाइल सेट लेना है आपको हाँ इसके फ्यूचर पूछो क्या पूछना है आपको जैसे की इसकी रेम रोम है वो भी अच्छी है बट आपको कितने प्राइज का लेना है पहले तो आप प्राइज बताओ कि मुझे इतनी प्राइज का सेट लेना है ये बताओ अच्छा पच्चीस हजार आपकी मिनिमम प्राइज़ है इससे ऊपर नीचे कुछ बता सकते हो अच्छा देखो वीवो वीवो ट्वेंटी सेवन है वो फाइव जी में है तो सेट यानि की बहुत अच्छा है तो इसलिए मैं पहले ही आप से प्राइज़ पूछ लिया हूँ तो अब आपको मैं फ्यूचर इन इन डेफिनेटली बताऊँगा ना कि फूचर इसमें क्या है क्या नहीं रेम रोम आठ एक सौ बत्तीस

अच्छा ई एम आई पे लेने पे कितने का पड़ेगा आपको अच्छा आप कितने तक का मोबाइल सेट उठाते हो उसी हिसाब से बताएंगे अच्छा नहीं आप प्राइस बताओ उसी हिसाब के यानि है की पच्चीस हजार का बता रहे हो तो आपको साढ़े आप पहले हजार रुपए पर मंथ ई एम आई भर सकते हो आप अच्छा पहले कितना डाउन पेमेंट करा सकते हो पहले अगर आप पाँच हजार कराओगे तो आपकी पंद्रह सौ रुपए ई एम आई हर मंथ भरनी पड़ेगी अगर आप उससे ऊपर यानि की सात आठ हजार के बीच में करवाते हो तो आपके ई एम आई है ना एक हजार रुपए पर मंथ भरनी पड़ेगी बताओ अब आप यानि की ई एम आई देखो सात हजार के हिसाब से फिर आप बताते हो ना कि पंद्रह सौ रुपए से लगाते हो आप पहले ये बताओ यानि कि कितना कराओगे अमाउंट यानि की ई एम आई करवाकर अच्छा तो आप मोबाइल कितने प्राइज़ तक का ले रहे हो फिर ये बताओ यानि की इसका चल रहा है पैंतीस हजार तीस हजार पच्चीस हजार अब इससे नीचे और नहीं है बताओ ऊपर ही है इससे फिर पैंतालीस हजार पचास हजार अब और आप बताओ पच्चीस हजार में यानि की चार चौसठ में मिलेगा आपको हाँ फाइव जी है सेट मेगाफिक्सल यानि की कैमरा आपको बढ़िया क्वालिटी उच्च क्वालिटी का मिलेगा आपको अच्छा आप यानि कि पच्चीस हजार का मोबाइल सेट लेना चाहते हो उस पे ई एम आई पर मंथली कितने की पड़ेगी तो पर मंथली अगर आप बताओगे ना तो उस पे पंद्रह सौ रुपए पर मंथली आपको ई एम आई भरनी पड़ेगी हर मंथ अच्छा आप यानि कि कितने मंथ तक भरनी पड़ेगी यानि की दस महीने हाँ आपको दस महीने पर मंथ पंद्रह सौ रुपए की ई एम आई जमा करानी पड़ेगी इसका बैटरी बैकअप है पाँच हजार एम एच बैटरी बैकअप इसकी यानि की वैसे अड़तालीस घंटे लेकिन कम से कम हाँ चल जाएगी इतनी तीस एक घंटे आराम से चल सकती ओके ओके डन